जी हाँ मैं अपने पड़ोसियों का पाँच नाम बोल सकता हूँ सक्षम कटियार रोहित शर्मा आरव सिंह लक्की ओबेरॉय कुंदन सिंघ